अजून सुद्दां म्हाका म्हाज्या भावा बरोबर भोंवपाक आवडटलें एक्चुली आमी दोगांय जाणां एकाच भशेन आमकां दोगांकूय एडवेंचरस ट्रेकींग बी खूब आवडटा हांव न सांगता तेका म्हज्या मनान कितें आसा तें सदांच कळटा सो हांव म्हज्या भावा बरोबरूच वचपाक आवडटलें